پرنسپل صاحب بول رہے ہیں سر میں میں ریحان کا پاپا بول رہا تھا جی جی ٹھیک ہے سر مجھے اگلے ہفتے ٹائیگرس ریزرو میں جانا تھا سر پیلی بھیت تو بچوں جی بچوں کی مجھے چار دِن کی چُھٹی چاہیے تھا سر اچھا سر چار چار دِن کی ہے آپ دیکھ لیجیے سر بچوں کی جو ہے نا گھر پہ ٹیوشن لگوا کے تیاری کروا لیں گے جو بھی ہوگا کلاس جی جی جی اچھا سر یہ فیملی فیملی ٹور پہ جا رہے تھے سر پوری تیاری ہم نے کر لی تھی جی جی پیلی بھیت کے لیے وہ سر اگلے ہفتے ہے اگلے ہفتے میں فیملی ٹور پہ جا رہے تھے سر صرف چار دِن کے لیے بچوں کو لے لے کے ساتھ میں سب ساتھ ہوتے سر بچے کا ہے وہ سر بچوں کا جو ہے نا پرنسپل صاحب بچوں کی تیاری ہم ایسا کوشش کریں گے گھر پہ بھی کروانے کا اور اگلے ہفتے کی بات ہے تو سر میں جلدی کو جی جی جی جی سر جی چلیے ٹھیک ٹھیک ہے سر دھیان رکھیں گے ہم ٹھیک ٹھیک ہے سر